अइमे अइमे कारक समुदायके नाम लोकक हमरा समयमे छुआछूत मानल गेल छलै लेकिन आबक दिनमे छुआछूत नहि मानल गेलय जकर कारणसँ पहिले लोक एकर बहुत गलत उपयोग करय छलै आब एकर नीक मानल गेलय जेकि आब अछुताके शब्द हटा देल गेलय जे सभके सभके आपसी सम्बन्ध बनायल गेलय जे सम्बन्धमे नीक विचार नीक व्यवहार नीक बातचीत नीक रहन सहन बनायल गेलय जैमे एक दोसरसँ जुड़ल छै एक दोसरसँ मान सम्मानके रक्षा राखल गेलय जेना एक दोसरसँ व्यवहारिकता रूपसँ